गुलाब जा पौधा आहिनि या तुलसी आहे मोगरे जा पौधा आहिनि इहे जेके आहिनि गरमी जे में सहन न करे पाईंदा आहिनि इन करे असां उन खे छाया ते रखी छॾींदा आहियूं असां चारो तर्फ़ु रसी ॿधी करे ऐं साई नेट वारी ॿधी करे उन खे पंहिंजे तरीक़े सां बचाईंदा रहंदा आहियूं पाणी वग़ैरह ॾींदा आहियूं टाइम सां या उन खे पाणीअ जा छीटा वगग़ैरह हणंदा आहियूं चङी तरह मछर वगैरा खां बचाइण लाइ खाद वग़ैरह विझी छॾंदा आ्यूंहि ऐं उन ई ॾाढी सुठी रखवाली करण जे करे उन खे साई नेट लॻाए करे पाणी टाइम टाइम सां ॾेई करे शाया ॾेई करे उन खे बचाए सघंदा आहियूं